میری ایک دن کی متوازن خوراک میں مختلف غذائیں شامل ہیں وہ میں غذا اس لیے کھاتا ہوں تاکہ میرے جسم کو تمام ضروری غذائی اجزا حاصل ہو اور میری ایک متوازن خوراک کچھ اس طرح ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں پہلے صبح کا ناشتہ میں صبح کا ناشتے میں ایک گلاس دودھ پیتا ہوں دلیا اوٹ میل ایک یا دو انڈے ابلے ہوئے یا آملیٹ تازہ پھل جیسے کہ سیب کیلا یا سنترہ کھاتا ہوں اس کے بعد آتا ہے دوپہر کا کھانا جس میں میں سبزیاں کھاتا ہوں جیسے پالک گاجر بند گوبھی وغیرہ اور چاول یا روٹی دال یا چنے سلاد میں کھیرا ٹماٹر پیاز اس کے بعد شام کا ناشتہ جو ہوتا ہے آج کل وہی ہمارے یہاں ہوتا ہے اس میں میں ایک گلاس جوس یا سبز چائے کچھ خشک میوے ذات بادام اخروٹ بسکٹ یا کا استعمال کرتا ہوں اس کے بعد رات کا کھانا آتا ہے جو کہ سبھی کھاتے ہیں پوری دنیا کھاتی ہے اس میں میں کیا کھاتا ہوں چکن یا مچھلی کا میں استعمال کرتا ہوں اور سبزیاں اور چاول یا روٹی اور دہی یہ میں اپنی خوراک اس لیے کھاتا ہوں اس سے میں پورے دن تندرست رہتا ہوں اور میرا جسم بھی تندرست رہتا ہے صحت اچھی رہتی ہے ہماری اور آپ کو بھی اس کا استعمال کرنا چاہیے متوازن خوراک جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتی ہے